उत्तर प्रदेश में जेका कला ऐं शिल्प जा जेका रूझान आहिनि त उहा खोड़ सुठा हाणे जीअं समय अॻिते वधे तो पियो असांखे ज़मीन सां जुड़ण जो ॾाढो मौको मिले तो भले समाज असांजो देश खोड़ अॻिते वधी वियो आहे उन सां गॾु गॾु जेकियूं असांजियू पुराणीयूं धरोवरानी पुराणियूं कलाऊं आहिनि असांजे जेका पुरातल समय जो जेको असांजो वैश्वरीकरण आहे या टैक्नोलॉजी जे द्वारा असांखे उन सां अवगत कराइनि था पिया जीअं असांजे लखनऊ जा आहिनि जीअं असांजे लखनऊ में पुराणियूं जेकियूं शयूं आइन उन जे बारे में जानकारी ॾियणु हिकु ई कला आहे हुते जो जेको शिल्प आहे उन जे बारे में जानकारियूं ॾियणु या असांजे उत्तर प्रदेश में बहीउनारस जेको आहे उन जूं जेकी असांजो पुरा पौराणिक छा आहे उन जा जेका मंदर ठहियलु आइन उन जे बारे में जेकियूं आहिनि उहे छा आहे या जेको प्रयागराज में महाकुंभ हाणे हली रहियो आहे उन ज्यूं जेकियूं पौराणिक आहियूं उन जी कलाऊं आहिनि उन जे बारे में ॿुधाइणु इहो खोड़ सुठो आहे ऐं इहो असांखे जीअं समाज अॻिते वधे थो समय अॻिते वधे थो अॻिते वधण सां गॾु असांखे पुराणी शयूं जे बारे में ज्ञान ॾियणु पुराणी कलायूं जे बारे में ज्ञान ॾियणु पंहिंजे हिय्तां जी शयुनि जे बारे में ज्ञान ॾियण जो खोड़ सुठो आहे